کسی بھی دیس میں اور ملک میں دو شعبے اور دو لوگ بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں سرحدوں پر پہرے داری کرتے ہیں اور دوسرے کسان لوگ جن کو ان داتا بھی کہا جاتا ہے جو پبلک کے لیے عوام کے لیے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بڑی مشکلات دونوں کو بہت سی مشکلات در پیش ہوتی ہیں خاص طور پر کسانوں کو اتر پردیس میں اگر سرکار کے ذریعے سے کسانوں کو بجلی میں اور ایسے ہی کھاد وغیرہ میں چھوٹ دے دی جائے یا ان کے کریڈٹ کارڈس ان کے جو لون وغیرہ ہیں ان میں کچھ چھوٹ دے دی جائے معاف کر دیا جائے تو اتر پردیس بہت اچھی ترقی کر سکتا ہے اور یہاں کا کسان یہاں کا جو ہے کاشت کار وہ خوش حال ہو سکتا ہے اور اس طریقے پر اتر پردیس جو ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے سب سے بڑی ریاست ہے اگر اس کے اندر خوش حالی آتی ہے تو یقینی طور پر پورے ملک کے اندر پورے دیس کے اندر خوش حالی آ جائے گی